छै सबचीज छै

बहुत समान सब आयल छै झूला छै जे चीज सबचीज छै जे खोजबै सब मिलत

मौत मौत कुइयाँ छै सरकसो छै झूलो छै

खाय पियै लए सबचीज बनल छै मेलामे जे खोजि कऽ खैयौ मेला एक महीना रहतै ओ सरकसो छै बच्चा सबके खेलै बला सबचीज छै पार्कोमे खेलै धुपै छै बच्चा सब

ठीके छै आब ओ सब चीज छै जे खोजबै सब मिलत कोनो चीज सब मिल जाइ छै मेलामे बड़ी बड़ी दूरसँ अयलैया टप्पूके मेला लागै छै हँ आबू सब सबचीज अयलैया जे चीज खोजबै सबचीज छै नहि दिक्कत कथीके हेतै एहिमे अच्छा गाड़ी छै जाय बला टेम्पू चलै छै टेम्पुये पकैड़ि लेब एतना दुरा चैलि जायब आबू बड़ बड़ बड़ी बड़ी दूर सँ अयलैया सब समान झूला आरो सबचीज अयलैया जे ईच्छा हेतै देखैके से देखब सरकसो बहुते अयलैया आबू